लॉकडाउन में हम ने अनेक चीज़ें पकाने की कोशिश की जैसे ही किसी का जन्मदिन आता है तो केक पकाने की क्योंकि जो बाहर की मार्केट की दुकान थी वो सभी बंद थी इस लिए कि जन्मदिन मनाने के लिए केक तो ज़रूरी होता है इस लिए हम ने यूट्यूब पर जा कर केक बनाने का प्रक्रिया देखी और केक बनाया जब हम ने जन्मदिन मनाया सब से पहले हम ने वीडियो देखी उस में जो जो सामान चाहिए था वो हमारे पास की ही दुकान पर मिल गया था इसे हम वो उस दुकान से ले कर हम ने हमारे घर में ही कुकर या कढ़ाई में ही हम ने केक बनाया और हम ने अपना जन्मदिन सुख शांति से मनाया क्योंकि लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते इस लिए हम ने घर पे ही कोशिश करी फिर हमारा केक बन गया और हम ने कल इन चीज़ों बनाने का सोचा और हम ने यूट्यूब की सहायता ले कर उन चीज़ों को भी बनाया क्योंकि उन्हें बनाने के लिए हमारे पास जो सामग्री थी वो बहुत कम थी इस लिए पास की दुकानों पर जो मिलता था उसी को ले कर ही बनाने लग पढ़ते थे